सिंधी माण्हू सभिनि खां बढ़िया सिंधियुनि जी कला एतिरी आहे सिंधी माण्हू जंहिंखे चाहे खिलाए सघे थो असांजा जेके सुठा सुठा वॾा वॾा सिंधी आहिनि जीअं असांजो नितिन जतिन उदासी और हिरानी मोहित मोहित लालवाणी इहे सभु ॼणा आहिनि त जेको हे पूरो सिंधी कॉमेडी कंदा आहिनि ऐं कॉमेडी अहिड़ी कंदा आहिनि की वॾा वॾा कलाकार उन जे साम्हूं फेल थी वेंदा आहिनि ऐं सुठी पहुच ते आहिनि सभु सभु अॼु पंहिंजो करे वेठा आहिनि ऐं सिंधियुनि जा जेके लाॾा हूंदा आहिनि उन्हनि में अहिड़ो खिलाईंदा आहिनि अहिड़ा लाॾा कंदा आहिनि सिंधियुनि जा लाॾा कहिड़े हंधु न थींदा हूंदा सिंधियुनि जा लाॾा अहिड़ा हूंदा आहिनि की अहिड़ो खिलाईंदा आहिनि की जेतिरियूं मायूं वेठियूं हूंदियूं आहिनि ॿुधंदियूं आहिनि उहे एतिरियूं खिली खिली पाॻल थी वेंदियूं आहिनि ऐं असांजो सिंधी समाजु सभिनि खां अॻिते आहे ऐं ॾाढा सिंधी कलाकार बि आहिनि जेकी शूटिंग कंदा आहिनि वॉलीवुड में आहिनि हॉलीवुड में आहिनि जब कलाकार बि आहिनि नाटक में बि आहिनि सभु कंदा आहिनि सिंधी माण्हू सिंधी सभिनि खां बढ़िया माण्हू ज जेके आहिनि जेके सिंधियुनि जा गाना आहिनि सिंधी गाना बि ठाहींदा आहिनि हिक खां हिकु सभिनि हंधु प्रोग्राम कंदा आहिनि जहिड़ी सिटीअ में चओ विदेश में चओ जाॾे चओ ओॾे हली वेंदा आहिनि सुठो प्रोग्राम ॾई ईंदा आहिनि ऐं सिंधियुनि जो नालो अॻिते ई आहे